असां कच्छ में रहियल आहियूं ऐं हिते जी मौसम जलवायु जेका आहे उहा रण जे हिसाब सां आहे यानि गर्मीअ में गर्मी ॾाढी गर्मी ऐं सियारे में सियारो ॾाढो सियारो बरसाति घटि ई पवंदी आहे कच्छ जी ॻाल्हि थी कयां सॼे गुजरात में ईअं कोने को कच्छ में असांजो जे को ॾींहं जो तापमान आहे उहो टे चालीह टेतालीह बाएतालीह चोएतालीह ताईं गर्मियुनि में हलंदो ई आहे पर उनसां गॾ जे का गरम हवा लॻे थी हुआ ॾाढी तपाईंदड़ आहे पर सियारे में एॾी तकलीफ़ नाहे आहे बराबरि सत अठ डिग्रिन ताईं टेम्प्रेचर पहुचे थो जेको नोर्थ ज उत्तर भारत जे हिसाब सां काफ़ी घटि आहे पर तॾहिं ब हिते हवाऊं ॾाढी तिखियूं आहिनि छो त डेजर्ट यानि डेजर्ट जे हिसाब सां जेका आबुहवा आहे ओहिड़ी ई आहे पर सुहिणी ॻाल्हि इहा आहे केॾी बि गर्मी हुजे शाम जे टाइम ते समुंड जे भर्सां हुअणु करे शाम जो ॾाढो सुठो माहौल थो थी पए चाहे गर्मी हुजे चाहे सर्दी हुजे त हिते जे कॾहिं घुमणु अचणो आहे असांजे लाइ ॾियारी जे आस पास जो मौसम बिल्कुलु तमामु सुठो थो रहे पियो ऐं इनखां सवाइ सियारे जे पहिरीं बि यानि जनवरीअ ताईं बि सुठो मौसम आहे तमामु तकलीफ़ वारी ॻाल्हि नाहे त जिनखे बि गुजरात ॾिसणो हुजे उहे ऑक्टोबर नवेम्बर दिसम्बर जनवरी इहे महिननि में अचनि गर्मीअ में त ॾाढी तकलीफ़ आहे